क'क्राझार जिल्लायाव गिबि समाज दावगानाय आरो जौगानायनि मावथांखि आरो हाबाफारिफ्रा जाबाय सोलोंथाइ बे जिल्लायाव गुबुन हाबाफारिनिफ्राय बांसिन सोलोंथाया दावगायनायसिन मानोना बेयाव मेरला बायदि बायदि स्कुलसफोर दं आर्ट्स कलेज साइनस कलेज इउन एकादेमि बिदिनो मेरला मेरला स्कुलसफोर दं आमफाय इयाव इनजिनियारिं कलेजबो दं मोननै क'क्राझार आमफाय बे बिनेशवर ब्रह्मबो दं आमफाय दाहाय आरो मेडिकेल कलेजबो मोनसे गोदानै बानायगासिनो बेबो जासिगोनानो बांसिन सोलोंथायाव दावगानाय बेयावनो क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थानानैनो बेयाव लकेल एरियायाव थांनानैनो गावनि सोलोंथाइखौ मोनजोबनो हायो